हैलो सुनू ने हमर दोस्त हमरा डी एम कोठीसँ गिरिजा चौक तक छोड़ि देलकै अहाँ हमरा गिरिजा चौकसँ पिक अप कऽ लिअ वि वि आई टी तक छोड़ि दिअ